नंगौ आं योगाखो निजि हारसिंबो खालामोमोन आरो आं योगा क्लासावबो एटेन खालामदों योगा खालामनाया देहानि थाखायथ' जोबोद मोजां दा आं योगायाव थांनानै बेहाय मा बिबानथि मोन्दों होनोबा निजि खालामनाया टाइम डिउरेसन बेखौबो जों निजि हमना मोना नाथाय क्लासाव थाङोबा बेवहाय जाय जोंनि योग गुरु बा फोरोंग्रा जोंखौ बेयो प्रपार टाइमलि खालामहोयो आरो नांगौथि बायदि गावनि एक्सपिरेन्स बायदि रोंगौथि बायदियै बिथाङा गासैबो स्टुडेन्ट फोरखौ जोंफोरखौ फोरोङो बिनिखायनो जोङो क्लासाव थाङोबा बिनिफिसियेल जोङो मोननांगौआ बै क्लासाव थाङोबाथाय जों बांसिन मोनो आरो न'आव खालामोबा गोसो खुसियै जोङो गोसो बायदि खालामगोन जा दाजा टाइम नि कुनु बाउन्डिं गैया आरो जानला मोनलायै खालामो नाथाय क्लासाव थाङोबा जोङो बेहाय प्रपार पस आरो टाइम माबाफोरखौ माब्रै खालामनांगौ बेखौ जों मोजाङै मोन्थिनो हायो बेनिखायनो क्लासाव एटेन खालामनाया मोजां